खाजें मणगणे मागीर मुगाची गोड उसळ चण्याची गोड उसळ गाजराची खीर शेव्याची खीर तवश्यांची खीर

नाल्लाचो रोस तोशाचें गोडशें शाबतांनवळांचें गोडशें मोदक नेवऱ्यो पातोळ्यो शंकर पाळयो रव्याचे लाडू पिठाचे लाडू बेसनलाडू मुगाची उसळ मुगाचे लाडू शाबुदान वांचें गोडशें पणसाची भाकरी तवशाची भाकरी शिरो कोणो फोण्याची सची रेवडियो दोस दोदेल बिबींग दोशी कापां नाल्ला कापां गोड फोव रोसांतले फोव नाशण्याचे तिजन रव्याची बाकरी नाशण्याची बाकरी तांदळ्याच्या पिटाच्यो शेवयो शाबदान वांचे लाडू पणसाची साटां पायस साकरबात कडंगाची

रव्याचे लाडू बेसन लाडू बंन्स पेणयेचो केक दोदेल सान्नां पातोळ्यो वेडे मिल्क केक बोक्कमपेडे शो शवाचे लाडू रसगुल्ला मोदक परणपुळ्यो पुराण पोळो